हमरो गाँवमे एम्बुलेन्सरऽ खराब स्थितिरऽ कारण बहुत जादा प्रोब प्रॉब्लम होलौ जे समस्या होलौ जे बहुत एकबार अइसनो भी होलौ रहै एक लड़की बऽ बीमार छलै ओ प्रे लड़की प्रेगनेन्ट छलै फिर भी ओ लड़कीके एम्बुलेन्सके फोन करिके एम्बुलेन्सके आबैमे बहुत जादा टाइम लागि गेलै जबतक एम्बुलेन्स एतै तबतकमे ओ लड़कीके हालत आओर भी खराब हो गेलै ओकर बाद एम्बुलेन्स ले जाइलकेै पूर्णिया पूर्णियामे डॉक्टरसँ ठीक ठीक नहि होलै ओकर बाद उहाँ पुर्णियासँ रेफर कए देलकै भागलपुर भागलपुर जबतक ले जाइतिऐ ले जाबैके क्रममे ही ओ लड़की मरि गेलै इसीलिए एम्बुलेन्सरऽ एतना जादा प्रॉब्लम हो रहल छै ख खराब स्थिति कऽ वजहसँ बहुतके फिर जान जाइ छै बहुत ओहि जाहिसँ कोइ एस्किडेन्ट हो गेलै अचानक रोड चलता हुआ रोडपे एस्किडेन्ट हो गेलै अचानक एम्बुलेन्सके फोन एम्बुलेन्सके आबैमे एतना टाइम लागि जाइ छै कि इन्सान वही पर मरि जेतै ई स्थिति छै एम्बुलेन्सरऽ एखन टाइम पर नहि पहुँचै छै एम्बुलेन्स ई हाल हो गेलौ छै हमरा गाँवमे टाइम पर आबै ही नहि छै जब फोन करलियै ओकरा आबैमे लागै छै एतना टाइम एतना टाइममे आदमी इहाँ जिन्दा नहिए ने रहतै एस्किडेन्टके एक्सिडेन्टल आदमी सभ थो थोड़े ने एतना देर जिन्दा रहतै जितना देर एम्बुलेन्सके आबैमे लागि जाइ छै बहुत बार अइसनो प्रॉब्लम हो चुकलो छै जे हमरा गाँवमे एम्बुलेन्सरऽ वजहसँ बहुत इन्सानरऽ जान भी चलि गेलौ छै बहुत बार हमरा अहाँकेेँ सामने एक लड़की जे जान चलि गेलै एम्बुलेन्सरऽ वजहसँ लेटसँ एलै एलै एम्बुलेन्स तऽ ओ लड़कीके लेटसँ जे एलै एम्बुलेन्स तऽ ओ लड़कीके ले जाबऽमे लेट हो गेलै ले जाबऽमे लेट होलै ओकर बाद पूर्णिया पहुँचके पूर्णियामे भी नहि कहाँसे पूर्णियासे फिर सिलीगुड़ी रेफर इहाँसे उहाँरास्तेमे हीओ लड़कीके जान चलि गेलै एम्बुलेन्सके वजहसँ अगर एम्बुलेन्स सही टाइम पर आइतिऐ तऽ ओ लड़की जान कभी नहि जाइतियै कैलाकि एम्बुलेन्स आराम दए रहलै देर होले तऽ लड़की गेलै देरसँ निकललै देरसँ तऽ पहुँचमे देर होलै तऽ एहिसँ इसी तरह देर थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर होतै तऽ जान जान जइतै ही किसिरऽ ओ लड़कीरऽ फालतूमे जान चलि गेलौ रऽ एम्बुलेन्सके वजहसँ नहि एम्बुलेन्स अगर टाइम पर जाइ तऽ लड़की मरतियै नहि अभी अभी जिन्दा रहतियै ओ लड़की ओहि सोचै छियै एम्बुलेन्सके सही कनेक्टीविटी होना बहुत जरूरी छै हमरा सभ ओहिठाँ गाँवमे अभी टाइममे बहुत जरूरी छै